सीता सीतामढ़ी जिला स्थान सर्वोपरि छै ई जिला दू देशके सीमा पर अवस्थित छै मिथिला राज्यके मेन बिन्दु सीतामढ़ी सब दिनसँ जानि पड़ै छै इहाॅं जगत जननी माँ जानकीके मन्दिर छै जेकि सदियों पुराना छै राजा जनक जीके राज्यके राजधानी सीतामढ़ी छै ई जिला ऐतिहासिक धार्मिक एवम सांस्कृतिकसँ भरल परल जिला छै एहि जिलामे दस किलो सात किलो छओ किलोमीटरके दूरी पर जगह जगह देव स्थलके प्रतिमा आज भी बहुत फलीभूत स्थितिमे चलि रहल छै पूरब दिशासँ पन्थ पाकड़सँ जहाँ माँ जानकीके डोला रुकल छलै अयोध्या जाइ कालमे ओ वृक्ष आज भी बहुत फली फूली हालतमे विकसित देखैक नजरि आबि रहल छै ओकरा कुछ दूरि पर बाज पट्टीमे दैविक स्थान भी बहुत सुसज्जित ढङ्गसँ देखैमे पर्यटक स्थलके क्लासमे अबै छै ओकरा बादमे मुख्यालय सीतामढ़ी छै पुनौरा छै आओर दमामी महादेव मन्दिर पश्चिमसँ बागमती गङ्गा बीचमे लक्ष्मणा गङ्गा आओर पूरबमे कमलाके सहायक नदियासँ व्यवस्थित ई जिला छै यह जिला धन धान्यसँ परिपूर्ण भवानी जानकीके समयसँ आइ तक आबि रहल छै यहाँके माटि नरम छै भात नरम भोजन छै फलमे यहाँके आम सर्वत्र फेमस छै आओर बसबिट्टामे शुकेश्वर नाथ महादेव भी अपने आपमे जनक जीके टाइमके छथि